असांजे महाराष्ट्र में काफी डांसिस आहिनि जीअं त कोली आहे लेज़म आहे लावणी आहे घोंदल आहे तमाचा आहे लावणी डांस में जेके छोकिरियूं हूंदी आहिनि उहे नवारी साड़ी पाईंहियूं आहिनि ऐं लावणी ते डांस कंदियूं आहिनि इहो महाराष्ट्र जो हिकु मुख्य डांस जो तरीक़ो आहे लावणी त हूअ काफी मौक़नि ते कई वेंदी आहे शादीयुनि में कंदा आहिनि गणपती फेस्टिवल जॾहिं थींदो आहे तॾहिं बि लावणी पाए करे छोकिरियूं डांस कंदियूं आहिनि स्कूल में कॉलेज में जॾहिं फंक्शन थींदा आहिनि तॾहिं बि लावणी डांस जो प्रयोगु कयो वेंदो आहे काफी पेमाने ते माण्हू लावणी डांस करण पसंदि कंदा आहिनि हीअ हिकु महाराष्ट्र जी ट्रेडिशनल डांस आहे ॿी आहे कोली कोली जेका डांस आहे हूअ घणो करे मछुआरनि कंदा आहिनि मछुआरा जेके समुंड में मछु फांसण वेंदा आहिनि उहे सभु कोली डांस कंदा आहिनि हुन जेके बि डांस कंदा आहिनि हुननि खे कोली चयो वेंदो आहे लेज़म हिकु एॾी डांस हूंदी आहे जेके हिकु ग्रुप हूंदो आहे जेको लेज़म खणी करे हिकु करी डांस कंदा आहिनि जंहिंमे घुंघणनि जो आवाज़ ईंदो आहे नॉर्मली इहो डांस मोस्टली स्कूलनि में कई वेंदी आहे ॿार लेज़म ते प्रेक्टिस कंदा आहिनि ऐं पोइ डांस स्कूल में परफॉम कंदा आहिनि